म्हाका सिंगींग आवडटा पूण सिंगिगा खातीर कितें करपाक जाय हें डिटेलान म्हाका खबर ना पूण थोडेंशें म्हाका जें खबर आसा तें सांगता सिंगिगान आमकां श्वास रोखून धरून गावपाक जाय आम जर आमचें सिंगींग प्रोपर जावपाक जाय जाल्यार आमचो गळो बरो आसूंक जाय गळ्या खातीर आयच्या युगान अशी खुबशीं गांवठी वकदां आसतात जीं सिंगिगांक उपकरता कोणीय गायक गायतलो जाल्यार ताका बाकीच्यांची सात सात आसपाक जायी जशें की वाद्यां वाद्यां म्हणले जाल्यार